जो गोंयांत येता पय तेंच्यांनी पयलें पोवूंक जाय कितें सोबीत देवळां आमची आमचे गोंयकारांची संस्कृती जावं गोंयांत पय आमच्या अशें देवळां आसात बरी बरी पयलींची ओल्ड देवळां जावं महालक्ष्मी जावं मंगेशी जावं तुका आतां फातर्प्यां जावं ओल्ड गोवा ओल्ड गोवाची चर्च ही ओल्ड गोवा चर्च मागीर तुका ओल्ड गोवा चर्चींत तुका भितर वचून तुका भितर बोर्ड मारलेले आहा तुमकां अमके अमके किहे किहे घातलेलें आहा भितर मागीर ए आहा म्युजियम आहा भितर येदो व्हडलो म्युजिमांत तुका सगळें सारकें बरयल्लें आहा बोर्डार बाबा अमके टायमार हें यूज केल्लें तशें हें तशें आनी मागीर तुका महालक्ष्मी मंगेशी हें केल्लें आहा बरें एक डिफायन केल्लें आहा बरें तुका अहो तूं बरें तूं फोटो मारतले जाल्यार तुका तुका संस्कृती कितें ती गोंयची कितें ती कळटा सारकी